हैलो जी सर जी प्रणाम जी सर जी प्रणाम नहि सर जी कहाँ एलै कनि तऽ नहि भेलै हँ उ जे छै कनि दिक्कत हइ छै अखनी त सर जी ध्यान में नै छै कियाकि कुछ कुछ समझ म नै आबय रहय तैं ख़ातिर डरो लागै रहै पूछैमे लेकिन जे छै कुछो समझमे कहाँ एलै जे कुछो करतियै गऽ अय खातिर आइ काल्हि क्लासमे नहि आबै छियै गऽ आइ काल्हि जे छै बढ़िआँसँ पढ़ाई लिखाई जे नहि भए रहल छी की मने नहि लागै छै क्लास करे कए अच्छा ई की होइ छै सर जी कुछ समझेमे नहि एलै तैं खातिर जे छै ने कुछो आइ काल्हि पढ़ैमे मोन नहि लागै छै सर जी अच्छा ठीक छै सर जी अच्छा ठीक छै सर जी करबा देबै बात सर जी नहि सर जी ई सब बात नहि छै सर जी पढ़ै छियै की पढ़ै रही कतैक बढ़िआँसँ पढ़ै रहियै जी सर जी नहि ओ सब तऽ आइ काल्हि बन्द कए देलियै ने सर जी कियाकि आब जे छै पढ़बै नहि तऽ कोना हेतै बिना पढ़ाइके कुछो हेतै अहीं बताबू तऽ नहि सर जी कनिटा अच्छा सर जी सर जी गलती भए गेलै सर जी अच्छा सर जी गलती भै गेलय गै नै देखलिय र हमरा लागलै नहि कोइ आओर छियै तैं खातिर अहाँके प्रणाम नहि करलहुँ नहि तऽ अखनी तऽ अहाँके प्रणाम करलहुँ ने सर जी अहाँ बुझै छियै की हँ ई सब चीजसँ गुजरनै हेबैए डर अर लागै छै की अहाँसँ बहुत डर लागै छै की सर जी नहि सर जी नहि सर जी सब चीजमे बढ़ियाँसँ करै छियै खालीकाल्हिए टा जे छै ने समझमे जे नहि एलै ने तैं खातिर आओर जे छै मन अला बला भए गेलै हँ ने तैं खातिर कुछो पढि नहि पाबि रहल छियै की करबै सर जी गलती भए गेलै गऽ बढ़िआँसँ एक बेरा फेरसँ समझा देबै ने

अब की करबै कुछो पढ़बे ने केलियै कुछो समझे ने आबै छै तऽ की समझेबै गऽ हैं कुछो नहि पढ़लियै सर जी तऽ त ओकर त सर जवाब दइए न दय छियै सर जी कतय बढ़ियाँ सं त ऊ जवाब दय छियै ओकर सारा चीज एक बेरमे बुझै जै छै सर जीके एक बेरमे लिखै छियै देखबै सर जी अहाँ नोट्स दय ओयसँ कुछो क्वेस्चन अहाँ पुछु देखू कते बढ़िआँ जवाब दै देबै अहाँके जी सर जी नहि सर जी एक बेर गलती भए गेलै एक बेर माफ कए दिय सब ठीक छै सर अच्छा ठीक छै सर जी

अच्छा ठीक छै सर जी ठीक छै राखै छी ठीक छै सर जी राखै छी